जोंहा दा जामुं जानाय संनाय खावनायनि इउटुब चेनेलाव नायनायनि मा सोलोंखो बेखो जोङो आं फंनैसो बुंनोसै इउटुब चेनेलावलाय मोजां मोजां संनाय खावनाय होयो बे संनाय खावनायखौ जोङो नायनानै मोजां मोनो नायनो मोजांनि थाखायनो जोङो नायखांनायनि उनाव साबस्क्राइबबो होनांगौ जायो बिथांमोननो मबे ओंख्रिखौ माबायदि संनांगौ बिफोरखौ फोरोङो आरो बिसोरो आरो सोरबाफोर ओंखाम ओंख्रि संनो रोङाब्ला बि इउटुब चेनेलखोनो नायै नायै संनाय खावनाय मावनायफोरखोनो नायनानै सोलोंनो हायो आरो बे इउटुब चेनेलनिफ्रायनो सोरबा बायदिया गेस नोङाब्ला ओंखाम ओंख्रि संनो रोङाना इखायनो गेसजों गेस इसिं बानायनाया साबसिन जायो गेस इसिङाव मानोना सब थियारि साफा जायो गेस इसिङाव जोंनि बनजो संनायाथ' बन जरायनांबाय संनांबाय बेनिखायनो जोङो हायोब्ला मोजां थुला बाला नाङिबायदि जोङो मोजां आयदा लानानै संनाय खावनाया मोजां एखायनो जोङो दा इउटुब चेनेल नायनानैनो मोजां मोनो आरो ओंखाम ओंख्रिखोबो बबे ओंख्रियाव मा होनांगो जों बेखो मिथियो जोंफोरथ' ओरैनो न'फोराव संनायावथ' जों जाब्बा जुब्बासो संखायो नालाय बेखायनो जोङो गोदोनि संनाय खावनायनि साय दा जुगनि इउटुब चेनेलखो नायनानै संनायफोरखो मोजां नुयो आरो जानाय लोंनाय बेदरखो माबोरै मा संनांगौ बबे ओंख्रिखो मा होनानै मा संब्ला गोथाव जायो बेफोरखो बिथांमोना देखायनाय जायो आरो इउटुब चेनेलाव बेखिनियानो आरो आंनि बुंनाया